मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन है गुजिया और दूसरा है दही की कढी मुझे गुजिया बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी मुझे बहुत पसंद है मैं जब गुजिया खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में कुछ खा रहे हैं हम उसको बनाने के लिए भी टाइम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें हम मावें डालते हैं पूरे ड्राय फ्रूट्स डाल देते हैं और मैदे का आटा भींगा कर उसके पांतें बनाते हैं फिर उसको सांचे में डालते हैं फिर उसमें चम्मच या हाथ की सहायता से वो मेवे और फ्रूट्स डाल कर उसको बंद करते हैं और फिर उसको तेल से निकालते हैं और खाने में इतना बहुत ही मज़ा आता है मुझे खाने में उसको ऐसा लगता है कि सच में कुछ व्यंजन है जो मेरा पसंदीदा व्यंजन है तो वो गुजिया ही है उसके बाद मैं बनाती हूँ दही की कढी मुझे दही की कढ़ी बहुत पसंद है उसमें हल्का सा खट्टा दही और उसके साथ में जो मीठा टेस्ट आता है गुड़ डालते हैं उसमें तो वह बहुत अच्छा लगता है मुझे खट्टा मीठा उसके साथ में राइस भी खा लेती हूँ और राइस नहीं भी मिले तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ मुझे वह भी बहुत पसंद है